ہیلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی دراصل ان دنوں کچھ مریضوں کے لیے دوائیوں کا انتظامات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے خاص کر بلڈ پریشر ڈائبٹیز تھائرائڈ اور ہاٹ سے متعلق دوائیں بازار سے اکثر غائب ہوتی رہتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے پاس فارما ڈرگس کا کوئی اچھا خاصا اسٹاک موجود ہے اور اگر ہے تو کس کمپنی کی دوائیں ہیں اور آپ کن کن برانڈس یا جنرکس کو رکھتے ہیں بہت خوب اور کیا آپ ریگولر اپڈیٹ دیتے ہیں کہ کون کون سی دوائیں اسٹاک میں ہیں اور کون سی آؤٹ آف اسٹاک ہے جی جی شکریہ شکریہ